میرا تو ذاتی تجربات نہیں ہے لیکن بہت سے لوگوں کو دوڑتے ہوئے چوٹیں لگتی ہے جیسے کہ گھٹنوں کی چوٹ موچھ یا پنڈلی میں درد ایسے چوٹوں کو سنبھالنے اور ٹھیک کرنے کے لیے کچھ عمومی تجاویز ہیں آرام کریں چوٹ لگنے کے بعد فوراً آرام کریں تا کہ چوٹ بڑھ نہ جائے برف لگائیں چوٹ والی جگہ پر برف لگانے سے سوجن کم ہوتی ہے اور درد میں آرام ملتا ہے پٹّی باندھیں چوٹ والی جگہ پر پٹی باندھنے سے سوجن کنٹرول میں رہتی ہے اونچائی پر رکھیں چوٹ والی جگہ کو دل کی سطح سے اونچا رکھنے سے خون کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے اور سوجن بھی کم ہو جاتی ہے ادیات درد اور سوجن کو کم کرنے کے لیے درد فائیو کش ادویات جیسے آئی آئی بپروفن کا استعمال کی جا سکتی ہے فیزیو تھیراپی کی مدد سے مخصوص مشکیں اور تھیراپی کی جا سکتی ہے تاکہ چوٹ جلدی ٹھیک ہو سکے اگر چوٹ سنگین ہو یا بہت زیادہ لگ گئی ہو چلا نہ جا رہا ہو اٹھا نہ جا رہا ہو تو اور وہ ٹھیک نہ ہو رہی ہو تو ڈاکٹر سے مشورہ کرنا اس کے لیے بےحد ضروری ہے اور آرام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے